السلام علیکم السلام علیکم جی مجھے موبائل کے ورائٹیز جاننے کا تھا مجھے موبائل لینا ہے جی اس میں اب

جی جی ون پلس ٹین پرو فائیو جی لینا تھا ون پلس ٹین پرو فائیو جی کی فیچرز بتا سکتے ہیں آپ

جی میم ون پلس ٹین پرو فائیو جی کا فیچرز معلوم کرنا تھا مجھے کیسا ہے وہ کیا میں جی اس میں کچھ ڈسکاونٹ مل سکتا ہے میم جی

جی ٹھیک ہے تھرٹی فائیو تھاؤزینڈ میم صرف جی میم میم ہم آپ اماونٹ کیش لیں گے یا پیمنٹ گوگل پے لیں گے گوگل پے کر رہی ہوں ٹھیک ہے میم شکریہ اوکے تھینک یو